असां इलाही मतलब भिन्न भिन्न संस्कृतियुनि जा डांस थींदा आहिनि और हर हिकु संस्कृति में कंहिं में बि मना कोने की कोई कंहिंजी संस्कृतिअ जो डांस न करे लाविणी थी वियो ग भरतनाट्यम थियो कथक थी वियो या बॉलीवुड जो डांस थी वियो हर कोई हिन बहाने हिक ॿिएं जे कलचर सां जुड़ी करे डांस खे इंजॉए कंदा आहियूं और गॾु रही करे उन्हीअ डांस खे कंदा आहियूं और हिन बढ़िया सां इंजॉए कंदा आहियूं और ॾाढो सुठी तरह सां हर हिकु संस्कृति खे असां इंजॉए करे सघंदा आहियूं